इयां ते जेहड़ा साढ़ा खाना ऐ अस ओह् उऐ खन्ने कोई ज्यादा बाहरे दी जां फ्ही नेट उपरा दिक्खियै नेई बनान्ने आं चीज की के असेंगी ज्यादातर घरै दा खाना बड़ा पसंद ऐ अबा अगर कदें कुतै करना होऐ ते यूट्यूब उप्पर अस दिक्खी लैने अगर कोई चीज नमीं बनानी होऐ जेकर कुतै आलू टिक्की होई गेइयां जां फ्ही नयूडलस होई गे ओह् केह् करने ओह् यूट्यूब उप्पर दिक्खी लैन्ने कि ओह् कियां बनाने जां कोई नमीं सब्जी होऐ जियां दम आलू होई गे जां फ्ही चिक्न होई गेआ ते ओह् अगर नेईं समझ आवै कि ओह् कियां बनाना जां केह् करना ते ओह् फ्ही यूट्यूब उप्पर दिक्खी लैन्ने कुक दी इयां रेसपी मतलब इयां ते जेहड़ा अस रुट्टी खन्ने ते कन्नै मतलब ज्यादा कोई लश्ट पश्ट ओंदे नेईं ऐ ना ते साद्दे साद्दी रुट्टियां खन्ने एह् नेंई है कि अस बड़े इयां कोई फैंसी डिश सिक्खी ते बनाई ते फ्ही खाद्धी ओह् स्हाब किताब साढ़ा नेईं ऐ ते अस अगर फ्ही बी जरुरत पौग नेईं ते इक मास्टर शैफ बी होंदा टीवी च अबा ओहदे उपर इयां बड़े मुश्कल मुश्कल डिशां बनांदे ते ओह् नेही रुट्टी अस खन्ने बी नेईं ऐ ना के साढ़ा इयां रुट्टी नेही है कि ओह् खाने गी बी सुआद होऐ ते इयां ढिड बी भरोई जाए जेहडा़ मतलब ओह् शेफ मास्टर उत्थै दसदे ओह् थोह्डा थोह्डा नेहा जां फ्ही बड़ा फैंसी पोरशन बी थोह्डे़ थोह्डे़ होंदे तो ओह् नया खाना ते अस खाई नेईं सकदे ते इंदे अगर कदें कुतै दिक्खना बी होऐ ते संजीब कपूर ऐ शैफ कुनाल कपूर ऐ शैफ मतलब एह् कि सारियां वीडियो जां फ्ही मास्टर शैफ ऐ अस ओह् दिक्खी लैन्ने ज्यादा मुश्किल मुश्किल रेसपी अस बनान्ने गै नेईं होन्ने